मीडियाके बारेमे की बताबी मीडिया तऽ बहुत बढ़िआँ चीज यए नहि तऽ बहुत खरापो चीज यए किएक तऽ छोट सनक बातकेँ बहुत बड़का बनाए दै छै छोटो सन्हक बात कोनो अगर मीडियाके कान तक खबर चलि गेल तऽ ओ बहुत बड़का बनाए देत जेनाकि आजकल देखियौ बच्चासभ रील्से बनबै छै तऽ मीडियावला छोटो सनक गीत केओ गाबै छै तऽ ओकरा मीडियावला बहुत बड़का बनाए दै छै जेना गाँवए घरमे इसकुलमे मास्टरसभ सुनवाइ नहि लै छै अगर मीडिया पहुँच जेतै तऽ मास्टर सभकेँ सुनवाइ लिअ पड़तै इसकुल कॉलेज हर जगहके बात मीडियापर बहुत बढ़िआँसँ आबै छै मीडियाके बारेमे तऽ बहुत बढ़िआँ बात छियै नहि तऽ बहुत खरापो छियै मीडिया छोटो सनक गप्पकेँ बहुत बड़का बनाबै छै मीडियाके तऽ आजकलके जमानामे रील्स एक आदमी बनबै छै ओकर देखासी सभ मीडियावला दस टाकेँ देखाबै छै दस बनबय लागै छै बहुत बहुत आदमी बनबै छै ओकर की वर्णन नहि हुअय मी घर बैसल लोक मीडियाके अथीसँ सभ समाचार सुनि लै छै देश विदेशके खबर मीडियाके द्वारा लोक बुझि जाइ छै घरे बैसल कतय की भेलै नहि भेलै कतहु कोनो काण्ड भेलै कतहु कोनो हत्या भेलै कतहु बाढ़ि अयलै कतहु घरमे आगि लागलै बहुत किछु होइ छै एहन सभबात मीडियाके द्वारा लोक तुरन्त समझि जाइ छै किएक तऽ मीडिया तऽ मोबाइलसँ जुड़ल रहै छै मोबाइल तऽ आजकल घर घर छै सभके मीडियाके बारेमे तऽ सभकेँ सभकिछु किछु समझि जाइ छै तुरत घर बैसल सभ समाचार बुझि जाइ छै तुरन्ते देश विदेशके सभटा ताजा ताजा खबरिसभ बुझि जाइ छै ओहि दुआरे सभ मीडिया बहुत अच्छा चीज छियै समाचार पत्र